नमस्ते मेरा नाम मीनाक्षी में तुसें ई पंज जेह्की कंट्रियें दे नाम सनाना चाहन्नी आं पैह्ला इंडिया दूआ पाकिस्तान त्रीआ चाइना चौथा यू एस ए पञ्मा यू एस एस आर